हांजी बस ठीक तुस सनाओ आंजी आंजी आंजी आंजी नेईं जरो बमार हे केह् ओह् हां हां आजी आंजी जाना माराज जाना ते ऐ कुत्थै ओ तुस ठीक